ہاں میں نے ذاتی طور پہ ایک بار نہیں كئی بار میں نے چاند گرہن اور سورج گرہن دیكھا ہے اور گرتے ہوئے ستاروں كو بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے بارہا دیكھا ہے